हँ पहिले तऽ लोक जे रहै ओ हरै जाए रहै भटकि जाए रहै रस्ताके ज्ञान नहि रहै आओर अभी जे छै कि अथी द्वारा मोबाइल द्वारा लोकेशन द्वारा ओकरा पकड़ि लै छै जे फल्लाँ जगह जेनाइ छै हमरा फल्लाँ एस्टेशनपर पहुँचनाइ छै ओ सब सुविधा भेलैए सुविधा आबि रहल छै आओर एहिसे लोक जे छै भटकै नहि सकै छै आओर पहिले तऽ रस्ता ही देखाएल जाए रहै जे कोन रस्तासे अएतै कोन रस्तासे जएतै ओसब समस्याकेँ तऽ दूर केलकै सरकार लेकिन सब बात करैत अपन अपन हिसाबसे आब प्रिफरेन्श तऽ बहुत मिललैए लेकिन पहुँचलै बहुत नहि फेर मोबाइल द्वारा एतनेटा लोकेशन द्वारा मालूम भए जाए छै जे फल्लाँ एस्टेशनपर जाना छै हमरा कोन रस्तासे जएबै ओ रस्ताके ज्ञान भए जए छै ओ सबकिछु आबि जाए छै आओर इसब बात भए जाए छै लिअऽ